کیا آپ کسی تکنیکی مشکلات سے آگاہ ہیں جی ہم ایسے بہت سارے تکنیکی مشکلات سے آگاہ ہیں جو لوگوں کو درپیش آتے ہیں جیسے کہ آج کے زمانے میں لوگ اسماٹ فون ضرور رکھتے ہیں لیکن اسماٹ فون کس طرح چلتا ہے اس میں کون سی چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں یہ چیزیں بہت کم آدمی کو پتا ہوتا ہے جیسے اگر کسی کو واٹس ایپ بنانا ہو اگر وہ ان پڑھ ہے اسے پتا نہیں انگلش پڑھنا نہیں آتا یا انگلش یا ہندی نہیں آتی پڑھنی تو وہ کس طرح کرے تو کچھ نہیں کرتا ہے بس وہ سوچتا رہتا ہے یار میرا فون خراب ہو گیا میں بنا نہیں پا رہا ہوں کیا ہے اسی طرح اگر کسی کو فیس بک بنانا ہو وہ نمبر ضرور ڈال دیتا اپنا لیکن اس کے آگے اسے کیا کرنا ہے کون سا او ٹی پی اسے کہاں ڈالنا ہے کن چیزوں کا وہ کس طرح کرے گا وہ ان کو سمجھ نہیں آتا ہے ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی تکنیکی ہیں جن کو جنہیں لوگ کو پیش لوگوں کو اس سے بہت ساری دقتیں ہوتی ہیں جی جیسے اگر کسی کو واٹس ایپ بنانا ہو تو وہ پہلے اپنا فون نمبر ڈالتا ہے پھر اس کے بعد ایک یا دو اس پہ ایک او ٹی پی آتی ہے جو انہیں اسے اس کو دینا ہوتا ہے اسی طرح جیسے کسی کو انسٹاگرام بنانا ہو یا فیس بک بنانا ہو یا کوئی بھی اکاؤنٹ یا اپنے فون کا ای میل ہی بنانا ہو تو ای میل بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا فون نمبر ڈالنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایک نیو پاسورڈ کریٹ کرنا پڑتا ہے ایسے بہت ساری چیزیں اگر آپ کسی کو فیس بک بنانا ہو تو وہ پہلے فیس اپنا ای میل ڈالتا ہے وہاں پہ پھر اس کے بعد ایک نیو پاسورڈ کریٹ کرتا ہے اگر کسی وہی آدمی اگر دوسرا بار اسی فیس بک کو بناتا ہے اگر اس کا فیس بک پہلے ڈیلیٹ ہو گیا کسی کارن تو آدمی کس طرح بنائے گا تو اسے بنانے کے لیے کئی آدمی کو وہی چیزیں یاد رہتی ہے تو انہیں چیزوں سے آسانی سے بن جائے جیسے اسی فون نمبر ڈالتا وہی والا فون نمبر جو پہلے انہوں نے ڈالا تھا اور پھر وہی پاسورڈ کریٹ ڈال دیتا ہے جو وہاں پہ ہو جاتا اگر کسی کو پاسورڈ پہلے والا پتا نہیں ہے تو کوئی فورگوٹ کر دیتا ہے کوئی اور دوسرے نمبر سے بنا لیتا ہے تو آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس بڑے فون ضرور ہیں لیکن یوز کرنا استعمال کرنا انہیں نہیں آتا ان چیزوں سے لوگوں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے